हम लोग मंदिर जाते हैं मंदिर तो अपना है वहाँ पर जाते हैं हलुआ पिसान भूँजते हैं उसमें चीनी घी मिलाते हैं ओकर चूरन बनाते हैं फिर हलुआ बनाते हैं पूड़ी आटा गूँथ कर पूड़ी बनाते हैं सब घी ऊ लेते हैं बतासा मँगाते हैं सामग्री मँगा लेते हैं बाज़ार से भी फल फूल मँगा लेते हैं तो शंकर जी खियाँ जाते हैं अपना टोला परोसा को ले लेते हैं वहाँ पर जाकर पूजा करते हैं आरती भी करते हैं हवन भी कराते हैं भगवान के इच्छा से देवी देवी को तो हलुआ पूड़ी चढ़ता है उनको भी हलुआ पूड़ी चढ़ा देते हैं साड़ी चढ़ता है साड़ी हम लोग साड़ी चढ़ा देते हैं पूजा पाठ में तो हम लोग अधिकांश काम कर रहे हैं अच्छी अच्छी से प्रभु की इच्छा से करते हैं हम लोग को काली माई पर भी होम हो जाता है घी जाता है आप लोग हम होम करा लेते हैं नहा धोकर अपन अच्छा से और जाते हैं मंदिर में तो वहाँ पर दिन भर गाना भी गाते हैं बजाते हैं पूजा करते हैं आरती करते हैं वहाँ से दस लोगों को साथ में भी रहते हैं वहाँ पर गा बजाकर नाचते गाते हैं वहाँ पर बाजा भी लगाया है बाजता है वहाँ बाजा बजाने वाला भी आता है टोला पड़ोस का लड़का लड़की सब रहते हैं सब बहुत देरी तक वहाँ गाना गाता है बजाता है पाँच बजे छः बजे तक वहाँ पर गाना भी चलता है ओकरे बाद आरती होती है भगवान का परसाद बँटता है ओकरे बाद में सब घर आता है यही सब हो रहा है पूजा पाठ तो भई अलग अलग है जैसा देता है ओइसा ही पूजा होता है और छठ का पूजा होता है तो घरे ठोकवा बनता है चूर पिसान बान भूँजकर ढूड़ी बनता है फल फूल बाज़ार से सरिफ आता है ऊख खेत में से गन्ना तोड़कर आता है तो वह भी चढ़ता है कुल पूरा बेटी बहन आ जाती हैं सभी लोग आपन जाकर नदी के तीन किनारे हम लोग के पास नदी है नदी के किनारे जाते हैं वहाँ पर पूजा हो जाता है तो सब घर आता है फिर रात भर घर पूजा करते हैं फिर सुबह सब जाता है वहाँ फिर वहाँ पूजा करता है जो भगवान निकलते हैं तो उनको दीपक का आरती को देखा कर अर्घ सब लेते हैं अर्घ ओरघ लेने के बाद में सब अपन कपड़ा पहनते हैं तब पहन कर घरे आते हैं सब बहुत टाइम लग जाता है